नै दङ ओरैनो जिरायनानै न'आव आमथिसुवायाथ' सुक्रुबार दां सुक्रुबार थ्रिस थारिख खोनादोंमोन एसे होननायखौ ओमफ्राय मारै मारै औ खाबादि खाबादि खेला होगोन होमबाबो मिउजिक चियारखौनो होजायो दैहु बुख्रुबनायफोर

औ औ बिदिखौ ओमफ्राय पार्सनेल होनांगौ ना फुरा रायजोआवनोखा माबागोन बेबा

बिदि होनानै औ औ नागारहैगोन खोमा आमथिसुवा समाव ओहो थांनो मोना औ गेलेयो आंहाबो गेलेगोन खाबादि खेलाखौबो गेलेगोन दैहु बुख्रुबनायखौबो खाबादि होबा खाबादिखौबो गेलेनोसै औ दैहु बुख्रुबनायखौबो गेलेगोन दे होमबा दोनथनसै होमबा